ہمارے علاقے میں مختلف مذاہب اور برادریوں كے لیے نیوز میڈیا بے شک بہت حساس ہے كیوں كہ ہمارے علاقے میں مختلف مذاہب اور برادریوں كے لوگ رہتے ہیں اور ساتھ ہی یہیں پر نیوز میڈیا كے بہت سے وركر بھی رہتے ہیں اور اكثریت میں اُنہوں نے یہاں اِس علاقے سے جُڑی كئی خبروں

وہاں اپنے اخباروں میں چھاپا جس كی وجہ سے ہمارے علاقے میں مذاہب اور برادریوں سے جُڑی چیزوں میں كوئی بھی تشّدد یا كسی بھی طرح كی كوئی پریشانی بہت كم ہو پاتی ہے اور سبھی لوگ ایک دوسرے كی مدد اور ایک دوسرے كو فائدہ پہنچانے كی كوشش میں ہی رہتے ہیں